ہم باورچی خانے کو دوسرے ممبر خاندان کے ساتھ اس طرح بانٹتے ہیں جیسا کہ میری دو بہنیں ہیں تو ہم کام کو بھی بانٹ لیتے ہیں جیسے میری ایک بہن کھانا بنا لیتی ہے تو میں آٹا گوندھ لیتی ہوں اور وہ سبزی بنا لیتی ہے تو میں روٹی بنا لیتی ہوں اور اگر وہ صفائی کرتی ہے تو میں برتن دھو لیتی ہوں اس طرح ہم کام کرتے کرتے اپنی باتیں بھی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی دن بھر کی مصروفیات اور یہاں وہاں کی باتیں بھی کر لیتے ہیں اس سے ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ہم ہم ایک دوسرے کی باتیں کر کے اپنے اپنے دن بھر کی باتیں کر کے بہت مزہ کرتے ہیں اور اپنا دماغ بھی فریش کر لیتے ہیں اور بھی ایسے بہت سے کام ہیں جو ہم بانٹ لیتے ہیں لیکن کچن میں ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں اس طرح سے کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے اور اگر ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہماری امی بھی کام بانٹ لیتی ہیں لیتے ہیں جس سے ہمارا کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے